एल पी जी सिलेंडर का यूज़ करते समय हमें बहुत सारी सावधानी बरतनी चाहिए और हमें सभी सावधानी का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम एल पी जी सिलेंडर का यूज़ करें तो हम उसे बहुत सावधानीपूर्वक यूज़ करें नहीं तो बहुत सी हानियाँ हो सकती हैं एल पी जी सिलेंडर का यूज़ करते समय हमें बहुत ज़्यादा सावधानी का ध्यान रखना चाहिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके सिलेंडर के आस पास कोई भी जलती हुई सामग्री ना हो कोई भी जलती हुई सामग्री अगर वहाँ पर होगी तो उससे आग लगने का खतरा बढ़ सकता है सिलेंडर फट सकती है इसलिए एल पी जी सिलेंडर के आस पास कोई भी जलती हुई चीज़ जैसे मोमबत्ती चिमनी कुछ भी ना रखे इससे क्या होगा कि एल पी जी सिलेंडर के फटने उसपे आग लगने का खतरा बढ़ सकता है इसलिए एल पी जी सिलेंडर के आस पास कोई भी जलती हुई चीज़ें ना छोड़ें खासकर ध्यान रखें और बच्चों के हाथ में कभी भी माचिस ना दें ताकि वह वहाँ पर एल पी जी सिलेंडर के पास जाकर माचिस ना जलाऍं कोई भी छेड़छाड़ ना करें हमें इसका ध्यान रखना चाहिए एल पी जी सिलेंडर का यूज़ बहुत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए क्योंकि उसमें उसमें गैस होती है जो जो कोई भी जलती हुई चीज़ से बहुत जल्दी ही आग पकड़ लेती है एल पी जी सिलेंडर के आस पास कोई भी जलती हुई चीज़ें नहीं रखना चाहिए या गैस के पास भी कोई जलती हुई चीज़े ना छोड़ें नहीं तो उसके नहीं तो उस पर आग लगने का खतरा बढ़ जाता है एल पी जी सिलेंडर का बहुत ही सावधानीपूर्वक यूज़ करें